जॾहिं मूंखे पहिरीं बार स्टेज ते वेही करे ॻाइण जो मौक़ो मिलियो त मां ओॾी महिल एतिरो डिॼियमि पए एतिरो डिॼियमि पई की मां चई नथो सघां मतिलबु मां ओॾीमहिल पसीना पसीना थी वियोम छो मां कॾहिं बि स्टेज ते वेही करे न ॻायो हो हमेशा हेठि वेही करे ई मां भॼनु गाईंदो हुअसि ऐं हमेशा हेठि वेही करे ही कीर्तन कंदो हुअसि पर मूंखे जॾहिं पहिरीं दफ़े मुंहिंजे प्यारे दोस्त चयो की अॼु तूं स्टेज ते वेही करे कीर्तन कर स्टेज ते वेही करे तू भॼनु ॻाए त मां हुन खे माना कयो की मां न करे सघंदसि मूंखां स्टेज ते वेही करे भॼन कीर्तन न थींदो पर उन मूंखे चयो न अॼु तू स्टेज ते वेही करे ई भॼनु ॻाईंदें त ओॾीमहिल मां हुअ शइ न पई करे सघियमि मूंखे ॾाढी घॿराहट पए थिए की मां स्टेज ते वेही करे कीअं ॻाए सघंदमि पर मां पंहिंजे भॻवान खे पंहिंजे झूलेलाल साईं खे पंहिंजे गुरुदेव भॻवान खे यादि कयो ऐं मां स्टेज ते वेही करे भॼन ॻायो त स्टेज ते भॼन ॻाए करे मां पंहिंजे पाण खे अहिड़ो ख़ुशि महसूसु कयो की मां हुन जे बारे में चई नथो सघां